राजस्थान जी संस्कृती ऐं कलाकृती ते जेकरि ॻाल्हायां त खिमसर हिकिड़ो फोर्ट आहे जेको नालो मुंहिंजे दिमाग़ में अचे थो जंहिं में राजस्थान जी कलाकृती ऐं सभु चीज शइ खे बिल्कुलु सिस्टमेटिक हुते ॾेखारियो वियो आहे ऐं राजस्थान जी संस्कृती में जीअं अचे थो घुमर ऐं जेकरि कला जी दृष्टि सां ॾिसूं डांस वग़ैरह जी दृष्टि सां ॾिसूं त घुमर आहे कालबेलीआ आहे इहे सभु अचनि तंहिं खां सवाइ जेकरि असां पहेनावे में ॾिसूं पाइण लाइण में ॾिसूं त बंधेज लहेरीआ तमामु सुठा वणंदड़ आहिनि राजस्थान जा राजस्थान जा फ़ेमस आहिनि राजस्थान ट्यूरिज़्म जे मामले में बि तमामु सुठो आहे अॼुकल्ह त फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ जा बि माण्हू घणो करे उदयपुर में अची करे पंहिंजी वेडिंग प्लेनिंग था कनि उते शादियूं था कनि ऐं ॾाढो सुठो मतलबु ॾिसण में ईंदो आहे ऐं क्रेज़ी आहिनि माण्हू हुते अचण जे लाइ राजस्थान जी कलाकृती ऐं संस्कृती माण्हुनि खे वणे थी ऐं राजस्थान जी पोशाकूं बि माण्हुनि खे ॾाढो अट्रेक्ट कंदियूं आहिनि फ़िल्म इंडस्ट्री में असां ॾिसूं था त ॾाढो ॾाढो प्रभाव आहे हिनजो राजस्थान जी संस्कृतीअ जो